शादी बिआह होइत छै तऽ अपना गा घर गाँव घरके लोक सभ मने कि बढ़िआँ जगह खोजैत छै बर बराती रहैके लेल ओकरा खाइ पियैके कोइ दिक्कत नहि हो मने बढ़िआँ पानी उनी पिए पियबैत छै बारिआती सभकेँ स्वागत अच्छा से कयलक बरातीके खानपानमे दिक्कत नहि होलक आ जइसे बारिश ओरिश हो जाइत छै तऽ बराती सभकेँ दिक्कत हो जाइत छै तऽ वॉटर प्रूफके मने कि पण्डाल बना देलक इहाँ पर मने कि पानिके व्यवस्था कयलक फ्रीजमेके पानि बढ़िआँ बढ़िआँ पानी रहलक बराती सभके कोइ दिक्कत नहि हो विवाहमे कोइ दिक्कत नहि हो झा मार झगड़ा नहि होयलक बढ़िआँ जगह पर शादी कराओ करलक विवाहमे खाना पीना बढ़िआँ बढ़िआँ खिएलक पानि उनी पिएलक बरातीके बढ़िआँ से रखलक बरातीके विवाहमे कोइ दिक्कत नहि हय विवाह पानि पानि अच्छा अच्छा पियाबैके चाही नहि पानि अगर गन्दा पानि पी लेल हुनकर पेट खराब हो जाइत छै आओर विवाहमे अच्छा से रखैके चाही अच्छासे पण्डाल बनाबैके चाही बर बरातीके खिआबैके चाही बढ़िआँ से मने कि